जे मिथिलाञ्चलमे पकवानसभ होइए से तऽ करीब करीब अबिते अइ ओसभ तऽ हर पर्व त्योहारमे बनबिते छी ओहुना धियापुताके जेना किछु खायके विचार भेलै तऽ सेहो घरमे जे अपना उहि अइ अपना ढङ्गसँ जे बनबैत छी से सभचीज बना कऽ बच्चासभके खुअबैत छी जेना बादशाह बादशाहिए भऽ गेल पुए भऽ गेल पुरिकिआ बनि गेल बनेलहुँ इडली सम्भर डोसा ईसभ सभटा ढोकला ईसभ सभटा घरमे बना लैत छियै जे होटलमे जाए जाए कऽ खाइत छलहुँ हेँ कोशिश रहैए जे ओ सीख ली आ तखन घरमे बना कऽ धियापुताके खुआबी आब तऽ उम्र काफी भऽ गेल ओहिसँ किछु बनेबामे दिक्कत होइए लेकिन फिलहाल एखनो बना लेबै आ बना लैत छियै बाहरसँ पूछयके एखन जरूरत नहि पड़ैए अदौरी बड़ी कुम्हरौरी तिसियौरी ईसभ चरौरी पापड़ चिप्स दनौरी ईसभ सभटा घरेमे बना लैत छियै एतेक भरपूर सामान घरमे बना लैत छियै जे बच्चोके बाहर खायके मुँह बहकयसँ कंट्रोले रहैत छै सोचितो छियै बाहरके जतेक कम खाए ततेक नीक अपना भरि अपन मेहनतिके बलपर धियापुताके खुआ कऽ टन राखी मोबाइलसँ हमरासभके नहि सीखैत छियै ओतबा सभचीज अपने आबि गेल अइ स्वयं धियापुताके अपन भोजन अपना हाथसँ बना कऽ खुएलहुँ आइकाल्हि जँका नहि अइ जे हमसभ मोबाइलसँ आ ओहिसँ खुएलहुँ बच्चाके नहि सभचीज तऽ अपने घरमे ठकुआ भुसबा पूरी कीसभ जेसभ होइत छै सभटा तऽ लोकके मिथिलाञ्चलमे अपन पर्व त्योहारके हिसाबसँ करीब करीब सभके अबैत छनि अपना मिथिलाञ्चल जे त्यौहार अइ से एहन नहि छै जे कोनो लेडिजकेँ नहि अबैत हेतनि मिथिलाञ्चलमे एतबा होनहार सभ छथि जे अपना पर्व त्योहारके हिसाबसँ सभ अपन बना लैत छथि